جی السلام علیکم ہاں جی سر آپ کال کیے ہیں جی جی جی جی جی جی اور یعنی آپ پٹنہ سے پورنیہ سیر کے لیے آ رہے ہیں ہے نا آپ پورنیہ گھومنے کے لیے آ رہے ہیں تو آپ ہمارے شہر میں آرہے ہیں آپ تو تو سویدھا ہونی چاہیے جیسے مان لیجیے پٹنہ سے پورنیہ آئیے گا تو آپ کو رہنے سہنے کے لیے ہوٹل بھی چاہیے ہوں تو ہوٹل آپ کئے لوگ ہیں پھر آپ لوگ کئے آدمی ہیں تین آدمی ہیں تو تین آدمی کا آپ کو ہوٹل پڑ جائے گا لگ بھگ پندرہ ہزار ہے پندرہ ہزار پڑ جائگا اس میں صرف آپ کو رہنے سہنے کے لیے ٹھیک ہے کھانا پینا جو ہے اس میں آپ کو الگ چارج لگے گا اس کے لیے الگ سویدھا ہیں اگر ہاں گاڑی کا بھی الگ چارج ہے اس کا بھی الگ چارج ہے اگر بولیے گا سب آپ کو جوڑ کر کے ایک ساتھ بتا دیں گے جی جی جی تو یعنی آپ کو یہاں رہنا ہے پھر کھانا پینا بھی کھانا ہے پھر آپ کو کہیں گھومنے کے لیے آپ کو یہاں کا میرا ایک بندہ چاہیے آپ کو کہ آپ کو پوری جگہ گھما دے اچھی جگہ آپ کو ہے نا تو اس کے لیے لگ بھگ آپ کو نہیں تو اسی پچاسی ہزار میں آپ کو ہو جائے گا ہوں ہوں

آئیے کوئی دقت نہیں آئیے ہمارے یہاں شہر آپ پہنچیے پہنچنے کے بعد جو ہے آپ کو کچھ کم و بیش کر دیا جائے گا جیسے ہم پچاسی تک بولے ہیں نا تو اس میں کچھ کم و بیش ہو جائے گا ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو پچاسی ہی دینا ہوگا ہمارے شہر پہنچیے گا ہمارے شہر میں سمجھیے گھومنے کے لیے بہت اچھی جگہ ہے تاج محل وغیرہ ہے اس کے بعد پارک وغیرہ ہیں جہاں بھی بولیے گا وہاں گھرا دیں گے باقی آپ پیسے یہ ہو جائے گی کم و بیش ہو جائے گی ہاں ہمارے یہاں بہت تو ایسی جگہ ہے جو گھومنے کے لیے بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں جیسے مان لیجیے تاج محل ہے واٹر پارک ہے وغیرہ وغیرہ اور بہت ساری پارکیں ہیں جو گھماتے ہیں ہم لوگ اور اس میں بہت لوگوں کو ہاں ندی ہے کوسی ندی ہے دیگر اور سب بھی ندی ہے مگر کوسی ندی بہت مشہور ہے جی تو یہی ندی گھما دیتے ہیں ٹھیک ہے آئیے ہمارا شہر اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ